तुलसी न तुलसी माता जो वणु न फ़क़्ति दमे दवाई गुण आहिनि पर हुन में अहिड़ी ममता दया महर असां सिंधिनि जे घर घर में तुलसी जो बूटो ज़रूर हूंदो केॾी महिल ॿारनि खे सनो बुख़ारु खघि थिए थी असां काढ़े में तुलसीअ जा चारि पता विझी करे हुनखे टहिकाए करे हुनजे विश्वास सां बि असां ते तुलसी माता पंहिंजो हथिड़ो बि रखंदी ऐं हुन में जेके हुन जूं दवाई ऐं गुण आहिनि उहे बि हुन बार खे ठीकु कंदा मां समुझा थी उहा को घरु न हूंदो सिंधिनि जो छॾियल जंहिंजे घर में तुलसीअ जो बूटो न हूंदो तुलसीअ जे बूटे में हिकु शफ़कत दवाऊं जेको दवाई गुण न पर हिकु आशीष बि आहे असांजो सिंधीअ भाई भेनर रोज़ु शाम जो तुलसीअ जो ॾीओ बती कंदियूं आहिनि इहा हिकु विश्वास जी ॻाल्हि आहे पर जंहिं कॾहिं कोई पुछे त हुन में जेके दवाई गुण आहिनि हुन दवाई गुण सां गॾु हुन में जेके हिकु दया महर आहे जेका हुनजे मथां रोज़ु ॾीओ बती ॿारे करे असां हुन खां जेका आशीष वठूं था पिया हुन में जेके दवाई गुण वधाइयूं था पिया हुनजी का ॻाल्हि ई निराली आहे हा कोई चए गोरियूं वठो मां त चवंदी आहियां ॿ टे पता तुलसी जा पाणीअ में टहिकाए करे पियो छा जूं गोरियूं